म्हाजो आवडतो रुतू म्हळ्यार पावस पावसाळो तो कित्याक जेन्ना फस्ट पावस पडटा तेन्ना इतली उमेद येता आमी पावसान नाचता आनी सारके उमेदीन आमी शेतान जें आसा आमची पेरणी म्हणजे शेताचें काम जें आसा त्यात रुतून आमी सुरवात करता आनी त्याच रुतून जें आसा आमचें सगळें बियाणें आमी पेरता आनी आमकां जें सगळें ज्यो गरज्यो वस्तू ज्यो म्हळ्यार खावपाच्यो पिवपाच्यो ज्यो आसा त्या रुतून आमच्यो जाता म्हुणन हो रुतू जो म्हाका आवडटा